हांवेन एक णव वर्सां पयलीं प्यूअर सिल्कांतली गडवाल साडी घेतिल्ली आनी तेन्ना तेजो रेट साडे पांच हजार आशिल्लो ती साडी अजून पर्यंत म्हाजे कडेन आसा आनी इतली तिची कॉलिटी सुंदर आसा की प्यूअर सिल्क म्हणजे प्यूअर सिल्क ताची आजून सारकी बॉर्डरीची खंयचीच कांयच असो यें ना डिफॅक्ट ना अजुनूय ती खंयच्याय फंक्शनाक हांव न्हेसूंक शकतां इतली सुंदर ती साडी म्हाका मेळ्ळी पयशे जरीय पयशे चड आसले तरी तिका कॉलिटी आसा आनी प्यूअर सिल्कांतली ती गडवाल साडी आसा